हमरा एहिठमा एकटा गुदड़ी बाजार अछि ओकर बाद मवेशीके एकटा हाट लागै छै सुपौलेमे मवेशी हाट ओहिठमा जे छै से मवेशी बिक्री केन्द्र छै

आओर गुदड़ी यऽ एकटा गुदड़ी हटिया दू तीनटा हटिया दू तीन जगह हटिया लगैए लेकिन गुदड़ीमे सामान जे छै जेना सब्जीके भाव छै ओ कनि बेसी लागि जाइ छै वनिस्पति आओर जगहके जेना ओम्हर कम लागै छै गुदड़ीपर कनि बेसी लागि जाइ छै जेना मॉलमे दाम कनि बेसी लागल आओर दोकान सबपर जाउ तऽ कनि कमेमे भऽ जाइ छै आओर मवेशी हाटमे जे छै से दूर दूरसँ मवेशी सभ आबैए ओहिठमा मोटामोटी सस्तेमे जे छै से माल जाल सब भेट जाइ छै गाय बरद छागर तागर सब आबैत रहै छै बराबर मिला जुलाकऽ ठीके दाम रहै छै ओहिठमका